मेरी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि यह है जब मैं दशवीं कक्षा मे पढ़ता था तब मेरे स्कूल में पाँच सौ मीटर का दौड़ हुआ था जिसको मैंने भाग लिया जिसमे मैंने भाग लिया और मैं दौड़ा जब मैं दौड़ा तो मैं उसमे द्वितीय स्थान पर आया और मेरी दौड़ को देख कर मेरे गेम टीचर जो थे वह बहुत खुश हुए वह मुझे और भी आगे ले जाना चाहते थे और मुझे आगे ले गए भी मैं जब स्थानीय स्तर पर दौड़ा तो मैं उसमे फस्ट स्थान पर आया जिसमे मुझे स्थानीय लोगों की तरफ से मुझे गोल्ड मेडल मिला